हैलो कतए देरमे एबय अहाँ ड्राइवर साहब हम कतए अथी ठढ़ा भेल भेल हमरा अथी इन्तजार कऽ रहल छी कखनी एबय अहाँ आय कहिऔ तऽ एतय देर लागतय तऽ जल्दी आबू न हम कतए देरसे ठढ़ा रहबै हमरा कतौ जेनाइ छै ई नीक बात नहि भेल एतए देरसे जे अहाँ टाइम दय दै छी आ किछु पैसो दय दै तब अहाँकेँ भरोसमे हम बैठल रहबै अहीँटा छियै गाड़ी वाला दोसर नहि छै तऽ हम दूसरेसे नहि चलि जेतिए से कहिओ तऽ आयँ एतए लेट लगा देलकयए हमरा कतहुँ जेनाइ छै बुझबय नहि करै छै से रहै तऽ अहॉँ तखने न हमरा कहि दयतहुँ तऽ हम अहाँकेँ भरोसे नहि रहितहुँ आयँ कखनी एबय से कहिऔ आयँ नहि एबए तऽ अहाँ कहितौ न हमरा तखनिसँ हम नहि एबय से कहिऔ तऽ एतए लेटसे हम ठड़ा होइत होइत होइत होइत हमरा कतहुँ जेनाइ रहय से नहि आयल अखन धरि भरोसे ओकरा भरोसे हम बैठल बैठल अथी भऽ गेलहुँ हँ आयँनहि एबय अहाँ नहि एबए तऽ अहाँ तऽ पहिने न कहि दयतहुँ हमरा कतहुँ जेनाइ रहै दोकान दौड़ी रहनाइ रहै हम किराना दोकान जयतियै एहि जगह ओहि जगह जयतियै नऽ आब हमरा केना की करबय से कहिऔ तऽ